नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ दूध है अरे देते हैं साठ रुपैया लीटर दूध देते हैं अरे पचास में दे देंगे हाँ दूध अच्छा देंगे हाँ तो ठीक है आप दूध अच्छा हमारा दूध अच्छा नहीं होगा तो पैसा मत दीजिएगा चलो फिर जब ठीक है बढ़ियाँ है जब आप बढ़ा देंगे तो हम बढ़ियाँ दूध दे देंगे हाँ कितना लेंगे कल लेंगे चलो ठीक है पन्द्रह बीस लीटर आपको दे देंगे ठीक है हाँ भिजवा सकते हैं ऐसी बात नहीं है दे देंगे चलो ठीक है भिजवा देंगे भाई ठीक है ठीक तो दूध अच्छा मिलेगा अब इसके बाद गड़बड़ नहीं अरे तो आप डिग्री लगा दीजिएगा जब गलत होगा करो नहीं ठीक है बढ़ियाँ दूध दे देंगे चलो ठीक है मलाई जाएगा चाहे भैंस लेना चाहे गाय के लेना चलो ठीक है बढ़ा लेंगे तब अच्छा देंगे दूध भाई अपना थोड़ी गंदगी करवाएँगे दूध हमारा खराब है कौनो लेगा तो फिर चलो ठीक है दे देंगे ठीक चलो ठीक है पहुँच जाएगा आप फोन नंबर बात करिएगा हम दे देंगे चलो ठीक है दे देंगे भाई चलो ठीक है जब जब पैसा बढ़ा देंगे तो हम दूध हम बढ़ियाँ दे देंगे आपको उसमें म् मलाई रहेगी मलाई मार के दूध नहीं देंगे मलाई फाड़ के देंगे ठीक है अच्छा दूध आपको अच्छा दूध देंगे जी नहीं गाय को भैंस को दोनों अलग अलग है हाँ अलग अलग है चलो ठीक है भैंस के दूध दे देंगे आपको नमस्ते